हेलौ हेलौ सोरमोनलाय आब' औ औ आब' औ ओमफ्राय माबि फैसा औ मोनगोन बेसेबां लागोन ए दे लानो हागोन दे सुतआ थाइनै दे सुतआ थाइनै औ बे सुतखौ नोङो एसे थाब होफैबानो जाबाय नङाबा बे सुतआनो बिमा जायो नालाय बेखायनो सुतखौ थाब थाब होफैदो होम्बा नोंहाबो मोजां जाबाय आंहाबो मोजां जाबाय ओमफ्राय उनाव मोननायनि सुबिदा थाबावबाय आरो नों नांगौबानो नांगौबानो लांफैनो हाबाय नों सुतखौ थारला थारला खालायोबा औ मा दखान होगोन होन्दों नोङो गालामाला होगोन बबेहाय होगोन ए दे मोजां सोलिगोन दे लांनानै मोजाङै बाहायहैबानो जाबाय होम्बालाय नों माब्ला लांफैगोन दिनै लांफै दिनै मोनलांगोन नों माब्ला लांफैयो गाबोन लांफैबा गाबोन दिनै लांफैबा दिनै लांफैबानो जाबाय ए होनबालाय लांफैदो दे आं दिनैनो हरनोसै होम्बालाय सुतआ थाइनै दे औ औ सुतआ थाइनै दे होनबालाय मोजाङै बाहायहैबानो जाबाय गालामालाव मोजां सोलिगोन दे मोजाङै माबानो औ दे